थारैनो जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला आंहा गोसोआव मोनसे गिनाय फैयोमोन जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला आङो मानसिफोरखौ सानोमोन माब्लाफोर आं खैफोदाव गोग्लैबा आं गावखौ बोरै रैखा खालामनो माब्लाबाफोर आं जेंनायाव गोग्लैबा आं गावखौ बोरै बासायनो बा आंनि नख'रखौ बा आंनि लोगोखौ बा आंनि सोरबा आंनि लोगो असे मानसिखौ आं माब्रै बासायनो बेखौ साननानै आंहा गोसोआव मोनसे गिखांनाय फैयोमोन नाथायब्ला जेब्ला आङो गु थाखोआव फरायो अब्ला आङो लोगोफोरजों जेब्ला आङो बे आदबखौ सोलोंदोंमोन बे आदबखौ सोलोंदोंमोन बेखौ सोलोंनायनि उनाव आंनि गोसोआव जि गिनाय बि गिनायखौ आं गोजान खालामनो हानदोंमोन आरो बिनि गेजेराव आव गावखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ सोरबा गाज्रि मानसिफोरनिफ्राय बा सोरबा सोरबा खैफोदाव गोलैयोबा सोरबा लोरबाङा माबा मोनसे जेंनायाव गोलैबा बिसोरनि बागै आं माबोरै रैखा खालामनांगौ बेखौ बियाव आं सोलोंनो हादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों आंनि जिउवाव आं मोनसे थाजिमखौ मोननो हादोंमोन बिनि गेजेरजों आं आंनि जिउवाव मोनसे स्टेबोलखौ आं मोननो हादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों आं आंनि लेखा फरायनायाव गोबां हेफाजाब मोननो हादों आंनि सान्नाय हनायफ्रा थोजों जादोंमोन आंनि जिउवाव मोनसे दिसिप्लिन फैदोंमोन आरो बिखौ बिनि गेजेरजों आं गावनि देहाखौबो थाजिम आरो मोजां खालामनो हादोंमोन आरो मार्सियेल आर्ट्सा जोंनि जिवाव गोनांथार आरो बिखौ जों सोलोंनाया जों बयनिबो थाखाय मोजां